हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पकाई जाती हैं जैसे कढ़ी पकौड़ा वाली कढ़ी भजिये डालते हैं भजिये उसके बाद ककोड़ा की सब्ज़ी है और गठौरा होता है और फंगौड़ा होता है और बहुत सी और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बनाई जाती हैं जो खड़ई मतलब एक है जो बेसन की बनाई जाती है और मिठाई जैसी रहती है पर तीखी मिठाई रहती है और इसके अलावा अब उसे जो छाछ रहता है मतलब हमारे यहाँ उसे मही बोलते हैं मही के साथ डाल के सब्ज़ी के जैसे खाया जाता है चने की जो सब्ज़ी रहती है तो निगोना कहलाता है तो उसे मही के साथ भी बनाया जाता है और आलू के साथ सब्ज़ी में बनाई जाती है उसे